اگر اردو زبان کی بات کی جائے تو میرے نزدیک اردو سب سے زیادہ میٹھی زبان ہے اور اردو میں جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ انسان کے دل کی گہرائیوں تک اترتے ہیں اگر سننا پسند کریں تو میں آپ کے آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو یہ ہے اردو زبان کی مٹھاس اور یہ اردو زبان کی گہرائیاں جو برسوں سے اپنی رنگت اپنی خوشبو سے ہر کسی کا دل جیت رہی ہے اردو میں اگر میں غزلیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں تو ضرور آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ آپ سے رہ کر الگ ممکن گزارا ہے کہاں گھٹ کے مرنے کے سوا اور کوئی چارہ ہے کہاں ہاتھ رکھا تھا ہمارے دل پہ اس نے ایک بار کچھ نہیں معلوم جب سے دل ہمارا ہے کہاں اہل دل کو کیوں نظر آتی نہیں اس کی چمک اے مہبت تیری قسمت کا ستارہ ہے کہاں کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں ہم پہ یہ گملے کے پھول کس سے پوچھیں کیا بتائیں دل ہمارا ہے کہاں یہ ہے اردو زبان اور یہ اس کی مٹھاس ہے یہ کچھ الفاظ تھے اور یہ جملے تھے جو مجھے کافی زیادہ پسند ہیں یہ جملے مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ ان میں وہ مٹھاس ہے ان میں وہ تاثیر ہے جو کسی شاید ہی کسی دوسری زبان میں ہو شاید ہی کسی دوسری لینگویج میں ہو اور مجھے اردو کو مقامی طور پر بولنے پر کافی زیادہ فخر ہے یہ ہمارے سماج میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جس کو اردو آتی ہے تو اس کو شعر و شاعری بھی آتی ہوگی اور یہ ہر طرف پورے ہندوستان میں گجرات سے لے کر کے اسم تک اور کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک اردو زبان ہے اس میں لوگوں کو اشعار کہنا کافی زیادہ میٹھا اور کافی زیادہ مشہور کرتا ہے